हैलो हा हा केरु था ॻाल्हायो मां कविता नागवानी थी ॻाल्हायां अञा पठियो ई कोन्हे को अरे हाणे छुट्टियूं हुइयूं मां चयो हाणे उअ ई छुट्टी मिलंदन ॿ महीना त आरामु सां सिबिंदीमांसि सुठे सां इन करे कटियो ई कोन्हे जल्दी में आहिनि की हल ठीकु आहे सुभाणे मां कटिया थी पोइ ॾींहं ॿ त सिबण में लॻंदो न हा छोजो घर जो बि त थिए थो न आखिर ॿिया बि त कम कजनि था न सिर्फ सिलाई थोरी कंदासि ठीकु आहे न जाथे हिन हिकु ॿ ॾींहं ॿिया बि चएन त त मां सिबी ॾींदीमाव मां मना थोरी नथी कया हा ठीकु आहे ॿिनि ॾींहंनि में हां

हा उनजा लेडीज़ सूट आहे सिंपल जा ऐं ॾेढ सौ सिंपल जा अढाई सौ उनजा अस्तर वारे जा तव्हांजे भई महांगाई बि त आहे न ॿ ॾींहं वगे में त लॻन हीअं थोरी हिकु ॾींहं में सिबजी थो वञे हा ठीकु आहे ॿ सौ ठीकु आहे तोखे मां पासे में आहे हिन करे ॿ सौ थी चया ॿिए खे न ॿुधाइजे भाई तुंहिंजो घर किथे तई जो मां पोहंचाया बाबा उनजा हाणे डिज़ाइन मां न त ॿ ढाई सौ जेके हाणे ॾिना आहिनि हा ठीकु आहे ऐं मुंंहिंजी त घर पासे में आहे मां पहुचाया थी त भई आहे पर हाणे हा मेन बाज़ारि नाला न आहे पतो तई छा आहे घर जा को कॉटन कॉटन हा ठीकु आहे ठीकु आहे ॻोल्हे करे सुबी ॿुधाईंदी मां ऐं ठीकु आहे पोइ कोई ॻाल्हि कोन्हे बाज़ारि ईंदी आहियां न छा लाइ करी मां बाज़ारि ईंदी आहियां खणी ईंदीमाव हा हा सभु बढ़िया आहे हा हा अच्छा परसो सिबी ॾींदीमाव पर पैसा खणी अचिजे भई मूंखे घुरिज आहे

ठीकु आहे न पहुचाए देरि सां वठे पर हाणे मूंखे घुरिज आहे चल ठीकु आहे बसि हा हा